मूंखे पालतू जानवर पसंदि आहिनि पर घर में न ॿाहिरि असांजी सोसाइटी में कुता ॿिलियूं आहिनि जंहिंखे आउं टाइम टू टाइम हुनखे खीरु फुलको चांवर इअं बिस्किट हुनखे टाइम टू टाइम ॾेई छॾंदी आहियां घर में कोने पसंदि ॿाहिरि उहा सुठा लॻंदा आहिनि कि ॿाहिरि उहे घुमंदड़ सुठा लॻनि घर में क़ैदु करण मूंखे हुनखे पसंदि कोन्हे इनजे करे मूंखे घर में पालतू जानवर पसंदि कोने को की ॿाहिरि उहे आज़ादीअ सां वीचारा घुमी सघनि